ہائے ہیلو السّلام علیکم جی سر آپ کے ریسٹورنٹ میں الفام ہے کیا دیکھیے تو بنا ہُوا ہے اچھا بنا ہُوا ہے تو ریستوراں میں کیا کیا دستیاب ہے یہاں اِس وقت آپ کے چیک کر کے بتائیں اچھا اچھا الفام بھی ہے سکچا والے اور کیا ہے او انگارہ بھی ہے تو آپ مجھے انگارہ اور الفام اور اُس میں مسالحہ کم رہے اُس کو آپ میرے لئے دو پارسل کر دیں جی جی ملک ٹولہ مئوناتھ بھنجن دو سو پچہتر ایک سو ایک ٹھیک ہے موبائل نمبر میرا ہے بانوے تین سو ساٹھ پینسٹھ آٹھ سو نبھے اِس پہ آ کے کال کر لیں گے ٹھیک ہے شکریہ